जनाब मैं मैं अपने दोस्तें दे आए दा हा बाह्र अस दोनों घूमने ही आए दे हे ते हून जदूं मै मतलब घरै जान लग्गेआ ते मैं कैब बुक करी ओड़ी ही उसी नि हां पता में कैब बुक करी ओड़ी दी मगर हून ओह् मिगी गलाने लग्गेआ कि मतलब तू नि जाई सकदा मतलब अज्ज मेरे कन्नै गै रौह्ना बड़े दिनें बाद अस मिले दे ते ऐ हून में उसी ना बी नि करी सकदा ते हून सर हून थुआढ़ी बड़ी बड़ी मेह्रबानी अगर अहें जेह्की मतलब मैं कैब बुक कीती दी थुआढ़े कोल तां अगर ओह् केंसल होई सकदी जनाब तां थोआढ़ा बोह्त बोह्त शुक्रिया अगर एह् केंसल होई सकदी तां इसी केंसल करी ओड़ो सर में अपने दोस्त कन्नै रौह्ना पौना ऐ बड़े दिन बाद मिलदे मतलब इत्थैं आइयै असें मतलब एह् बड़े दिन बाद अस आइयै मिले इत्थैं ते हून अस एह् किट्ठे मतलब इक दिन अस किट्ठे रौह्ना चौह्न्दे कि बाकी अस मतलब अपनी जेह्कियां परानियां यादां न मतलब ओह् दुआरा मतलब इक दुए कन्नै अस स्पेंड करी सकदे